नमस्ते हाँ हाँ मैं मछली की दुकान मतलब खोली हूँ मछली मतलब बेचती हूँ माँगुर भी है रोहू ओहु सब है मतलब जो रोहू का भाव है एक सौ पच्चीस है और यह जो है माँगुर है यह डेढ़ सौ क़रीबन है और टेंगना है तो मतलब यह एक ठो एक सौ पच्चीस है और सीधे ही मतलब पचास मतलब किलो में दे देंगे गरई तो वही बताए ना डेढ़ सौ चाहिए आपको अरे तो कितना चाहिए कितने लोग मतलब कोई शादी विवाह कोई प्रोग्राम है कितने लोग हैं बताएँगी तब तो तो कितना चाहिए पच्चीस किलो कौन सी मतलब माँगुर या मतलब यह रोहू ओहू चाहिए कौन सी मछली चाहिए माँगुर चाहिए चलिए हम पच्चीस किलो मतलब तोल देंगे आकर ले जाइएगा कि पहुँचाना पड़ेगा चलिए ठीक है और कुछ चाहिए जो है मेरे पास मुर्ग़ा भी है वह सब नहीं चाहिए बाराती में मतलब कितने लोग को मतलब मछली पसंद है कितने लोग को मतलब मुर्ग़ा पसंद है मतलब यदि चाहिए तो वह भी मेरे पास है चलिए ठीक है भाई हम उतना ही दे देंगे अच्छा आपका घर किधर है कहाँ पर मतलब अगर ले आना होगा तो हम मतलब वहाँ पर पहुँचा देंगे ना हाँ किस साइड ठीक है हम लेते आएँगे आप दिक़्क़त मत करिए हम पहुँचा देंगे आपको

और सब बढ़िया है ना कोई दिक़्क़त है नहीं ना ठीक है चलिए तब हम आपको पहुँचा देंगे नमस्ते